लाओ लाओ मैडम टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ अरे नहीं नहीं मैडम सभी ऐसे बोलते हैं टिकट दिखाओ वरना फाइन लगेगा अरे मैडम जो स्टेशन पर आते हैं सब ऐसे ही बोलते हैं की हमारे पास टिकट था जेब में हाथ देते हैं इधर उधर हाथ दे टिकट है नहीं है ऐसे नहीं होता टिकट दिखाओ वरना फाइन लगेगा अभी और भी टिकट चेक करने हैं मैडम मुझे मैं अरे मैडम फिर देखो आपकी वही बात आ गई ना टिकट टिकट मैं बोल रहा हूँ आपके पास टिकट नहीं है सब ऐसे ही बोलते हैं आप फिर भी देखो वही बात बता रहा हूँ जल्दी टिकट बताओ वरना फाइन लगेगा मैडम मुझे और भी टिकट चेक करने हैं अभी मैडम मैं आजकल यह है कि आप स्टेशन पर बिना टिकट आओगे न उसका भी फाइन लगेगा आप बिना टिकट प्लेटफार्म पर नहीं आ सकते आपके पास टिकट नहीं है आप ट्रैवल कर रहे हो ऐसे थोड़ी न हो सकता है टिकट दिखाइए वरना आपका मैडम फाइन लगेगा नहीं नहीं नहीं मैडम देखो मैडम सभी ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे पास टिकट नहीं है टिकट गिर गई ले रहा था लाइन लम्बी थी इस वजह से भीड़ ज़्यादा थी इस वजह से रह गया नहीं नहीं मैडम यह फाइन लगेगा आपका और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है मैडम और जहाँ से आप बैठे हो वहाँ से टिकट कटेगा उसके अलावा प्लस आपका फाइन लगेगा ग्यारह सौ रूपये का इसका फाइन कटेगा मैडम आपका और कुछ नहीं है और मैडम आप बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हो मैडम आप पर केस भी हो सकता है नहीं नहीं मैडम ऐसे नहीं है आप बिना टिकट के मेम ट्रैवल कर रहे हो ऐसा कैसे कर सकते हो मैडम पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो फिर भी मैडम मुझे इतने इतना टाइम हो गया मैडम यहाँ पर काम करते हुए जो भी सब आते हैं वह यही बोलते हैं कि मेरे पास टिकट थी खो गई यहाँ पर खो गई वहाँ पर गिर गई भीड़ ज़्यादा थी मैडम ऐसे नहीं होता या तो मैडम आप फाइन भरो वरना केस लगेगा मैडम आपका मेरे पास टाइम नहीं है मुझे और भी टिकट चेक करने हैं नहीं मैडम ऐसे ऐसे थोड़ी न होता है मैं आगे जाऊंगा आप पीछे से चले जाओगे ऐसे थोड़ी न होता है अरे मैडम आपने पहले ही इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा कहाँ पर टिकट ढूंढोगे अब आप नहीं सीधी सी बात हुई या तो फाइन लगेगा वरना अगर फाइन नहीं दे पा रहे हो आप तो सीधी सी बात आपके केस होगा नहीं नहीं मैडम ऐसे सभी ऐसे बोलते हैं मैडम मैं केस होगा जेल वगैरह तक बात जाएगी क्यों मतलब इसे बिना बात में या तो आप टिकट दिखाओ वरना फाइन करवाओ अगर फाइन नहीं करवा रहे है तो आप तो सीधी सी बात है केस होने वाला है मैडम ग्यारह सौ रुपये का फाइन लगेगा प्लस आपने जहाँ से मेम आपकी जर्नी स्टार्ट की है वहाँ से जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक का टिकट लगेगा और उसके अलावा प्लस आपका ग्यारह सौ रुपये का फाइन बनेगा और अगर आपको ऐसा नहीं करना है अगर आप फाइन नहीं दे रहे है तो आप बताइए सीधी सी मतलब मैं ये यहाँ से एफ़ आई आर करूँगा आपको अब आगे आपके हिसाब है जो आपको देखना है वह देख लेना नहीं नहीं मेम ऐसे थोड़ी न होता है टिकट के पैसे ऐसे तो सभी आकर बोलेंगे अगर मैंने अगर आपको अभी नहीं पकड़ा होता तो आप चले जाते ऐसे क्या मतलब है फाइन तो लगेगा न आपका तो ग्यारह सौ रुपये प्लस जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की है वहाँ से जहाँ तक जाओगे वहाँ तक का टिकट प्लस ग्यारह सौ रुपये फाइन अगर आपको देना है तो बताइए वरना मुझे आगे भी टिकट चेक करना है मैं सीधा यहाँ से बस एक कुछ नहीं है नोटिस निकालना है आपके और कुछ नहीं है एफ़ आई आर आपके होगी अब आप जेल हो आप कुछ भी हो वह आप देखते रहना आगे जल्दी बताइए मेम क्या करना है ठीक है ठीक है ठीक है मेम इतना टाइम वह नहीं है आप जल्दी से ग्यारह सौ रुपये का फाइन भरिए और आगे टिकट लीजिए और आगे से लेकर ही सफ़र करना है